لکھنؤ ضلع میں بہت ساری اہم صنعتیں ہیں معاشی ڈرائیور موجود ہیں جسے کہ جیسے کہ لکھنؤ ضلع کے اندر ضلع زراعت کا کام بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر بہت ساری فیکٹریاں اور کمپنیاں موجود ہیں جو ہمارے شہر میں بہت عام ہیں یہاں پر لوگ محنت کرتے ہیں اور ان فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں بہت ساری انڈسٹریاں ہیں بہت ساری انڈسٹریز بھی ہیں جس پر کام ہوتا ہے اور ان کمپنیوں کے ذریعے سے لوگ اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے لکھنؤ ضلع میں بہت مشہور و معروف ہیں اور بہت ساری مینوفیکچرنگ فیکٹریاں جو ہے بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے ضلعے کو ترقی کی طرف ہم ہموار کیے ہوئے ہیں